आयुष्मान भारत योजना इहे जेके अनुसूचित जाति जन जाति जा आहिनि ग़रीब परिवार आहिनि ऐं विकलांग आहिनि उन्हनि जे लाइ आहे जेके हिकिड़े कमिरे में रहंदा हुजनि जिन जी जिन जे जिन जे घर में कच्ची दीवारूं हुजनि छिति न हुजे ऐं जंहिंजे परिवार में सोरहं सोरहं वर्ष खां वठी उणहठि उणास उणहठि वर्ष खां वठी कोई बि कमाइण वारो को वॾो मर्द माण्हू न हुजे उहे इन योजना जो आयुष्मान भारत योजना जो लाभु खणी था सघनि ऐं उहे हिन लाभ जी रजिस्ट्रेशन जे लाइ उन्हनि पंहिंजा ईअं सरकारी जेके दस्तावेज़ थींदा आहिनि जीअं आधार कार्ड नंबर थींदो आहे पैन कार्ड नंबर थींदो आहे ड्राइविंग लाइसेंस थींदो आहे ईअं उन्हनि खे जमा कराइणा खपनि ऐं मां इन वा योजना जे बारे में इहो ई सम्झंदी आहियां ऐं इन में मतिलबु साल में जेके परिवार आहिनि उन्हनि खे पंज लख ताईं इलाज में उन्हनि खे थोरी मदद मिलंदी आहे ऐं मां ज़रूरु इन योजना जे बारे में ॿियनि खे बि ॿुधाइणु चाहींदसि